आङो जिब जुनार फिसिनो मोजां मोनो आरो दाउ लायो आङो अमा लायो बोरमा मोसौबो लायो दाउ अमा लानानै न' दाउ अमा फाननानै फैसा मोनो आङो मोसौफ्राबो मोसौबो लायो आङो मोसौ लानानै बिदिनो गाइखेर मोनो बिदिनो बायदिसिना बेफोर जिब जुनार लानानैनो नखर खौ बेङो बोरमाफोरबो लानो मोजां मोनो आङो बोरमाफोरबो लायो बोरमाखौबो लानानै बिदिनो एरहोयो